हा तव्हां भूमिका दीदी था ॻाल्हायो मां विधी थी ॻाल्हाया पई मां तव्हांखां कपिड़ा सिबाईंदी आहियां यादि आयव हा त मुंहिंजी आहे न हाणे शादी आहे त मूंखे आहे न माना मतिलबु ॾिसो अॼु पंज तारीख़ आहे न पंजवीह तारीख़ आहे न ऐं टी पंजवीह ते मुंहिंजी शादी आहे त हाणे आहे न तव्हां मूंखे मतिलब तेसि ताईं सिबी ॾींदव हा त हा त मुंहिंजा हाणे ॾिसो छह वॻा आहिनि अने चारि खनि कुर्तियूं आहिनि अने ॿियो आहे न मतिलब हिक शादी जी जेका मुंहिंजी साड़ी आहे न उनजो ब्लाउज़ आहे न ढिलो आहे ॾाढो त उहो उन हा त उहो मुंहिंजी माप जे हिसाब सां ठाहे ॾिजो न मूंखे मतिलब अञा सम्झो त अरिड़हीं तारीख़ ताईं त खपे ई खपे छो की पोइ ॾींहं कान्हे मूंखे पंजवीह तारीख़ जो शादी आहे अने पोइ मूंखे मुंहिंजा ॿिया बि ॾाढा कम आहिनि मेंहदी लॻायां पोइ माण्हू वनवाह में वेहि थो त निकिरी न सघंदमि हा त पोइ आहे न उन हिसाब सां तव्हां मूंखे ठाहे ॾिजो हा हा हा हा पको हलो अने ॿियो छा इन मतिलब मुंहिंजो जेको राति जो पाइण जो उते रिसेप्शन जो गाऊन आहे न उन जूं आहे न बाहूं ॾाढियूं वॾियूं आहिनि त मूंखे आहे न सम्झि में घटि थियूं अचनि पयूं त मूंखे उहे बि ठाहे ॾिजो नंढियूं रखाइणियूं आहिनि माना टिनि इंचनि जूं हा त उहे मूंखे हिकु ठाहे ॾिजो अने ॿियो अञा ॿियो जेको राति जे पाइण जा वॻा आहिनि न उनमें बि माना इन अमुक गाऊन थोरा ढिला आहिनि ईअं त उनमें बि फि माना मापु वठी अने ठाहे ॾिजो हा त मां इन अचांव थी सुभाणे हलो हा हा सुभाणे शाम जो अचां फ्री आहियो ऐं माने तव्हां वांदा हूंदव न हा त मां सुभाणे आहे न शाम जो छहें बजे अचांव थी बराबरि हा हा ठीकु आहे हलो अञा पोइ बि मां तव्हांखे फोन कंदीमांव हा ठीकु आहे